ओइ लोगो औ खोनादो मा लोगो खबरफोराथ' दा नै जानुवारि मोनफैबाय ना गोदान बोसोर ओमफ्राय फिसाजोखो पास जाबाथाय आं ओइ माबायाव होनो सानदों अक्सफर्डआव अह पास जाबाथाय अक्सफर्डआव फ्राइभेटआवनो होनो होननानै सानदां नोंहालाय

नंगौ ओं सोलायबा मोजां जायो र' उम गाव जेराव मोजां मोनो

अह दिगदार जायो उम बेखायनो जेराव होदों इयावनो होनांगोन आं ओइबार मेट्रिक होगोन बाबुआ एबार डिग्रि फरायगासिनो दं ओइ केसि कलेजआव ओं मोनथ'आखै एबारसो फरायबाय दं डिग्रि फरायबाय दं ओमफाय सासे हिन्जावसाया एबार मिट्रिक पास जाबाथाय एखौ आरो इथिं प्राइभेट स्कुलआव सोलायना होनो नंदां उम फास जाबाथाय उम फ्राइभेटनि गथ'आ फ्राइभेटआव फरायाबा आरो सरकारि स्कुलआव फरायबा एसेबाबो आलां फालां मोनो उम आरो स्टेन्डारआबो मिलाया मिलाया जाहैयो उम उम डिसिप्लिनफोरा अह ओंखायनो फ्राइभेटआवनो होनो सानदां फ्राइभेटआवनो फरायखानाय नालाय फ्राइभेटआवनो हैनोसै आजिखालिलाय आरो फिसफोरा बिनोसै फिसफोरखौलाय आरो मा रायलायनो फरायनायफोराल' मोजां जाथोंसै बेफोरखौ सानलायला उम इसोरनि सायावनो बिफां गायब्लाथ' हासारखो होखानांगोनआनो उम हासारखौ होनोसै ओं मोजांल' जाथोंसै बबिसतआव उम

उम उम उम उम नोंनियाबोथ' उम दा फिसाजोआ बबेयाव फरायनो गोसो एयावनो होबानो जाबाय आरो नोंहाबो उम उम उम उम जाहाबो इदिनोथ' इन्टारेस्टआ फ्राइभेटआव बेयावनो होनो होननानै सानदों फ्राइभेटआव पास जाखांबा फ्राइभेटआवनो हैसिगोन जेराव खाथि खाथियावथ' अनेक ओह माबा प्राइभेट स्कुल दं ना ओंखायनो जेराव गोसो इयावनो हैनसै एसे मोजाङाव उम दे होमबालाय ओं मोजांआनो दासान्दि मोजां र' उनावसो मा जागोन खिथानो हाया ओं उम दे अह दे खबर ला गाबोन सपनियाफोर लाबावनो हागोन दे दोन होमबालाय अह दे दोबाय दे ओं ओं